अगर करप्शन दी गल्ल कीती जाए हैल्थ केयर सेंटर बिच तां मतलब अस आक्खी सकनेआं कि होंदा ऐ बड़ी हद्द तक्क होंदा ऐ डाक्टर केह् करदे कि सरकारी अस्ताल जेह्के डाक्टर बौहंदे उं'दी नौकरी ते सरकारी अस्ताल लग्गी दी होंदी पर मरीजें गी उ'नें दिक्खना लेकिन ओह् दिखदे निं मरीजें गी ओह् केह् करदे आखदे तुस बाहर प्राईवेट आओ ते तुस मिगी इन्ने बजे आह्नियै दस्सी ओड़ेओ ते ओह् केह् करदे भी बेचारा जेह्ड़ा गरीब उत्थै आए दा होंदा उसी आखदे तुस बाह्र आओ ते प्राईवेट उंदे कशा फीस ' लेइयै पैसे लेइयै भी उनेंगी दिखदे उंदी नौकरी ते अंदर लग्गी दी पर इस गल्ला दा निं पता चलदा ते केईं बारी केह् होंदा की जेह्ड़े बेचारे दूरा दा आए दे होंदे ते उनेंगी बेचारें गी इन्ना नेईं पता चलदा ते ओह् दवाइयां जेह्कियां उनेंगी इंया खराब दवाइयां बी देई ओड़दे कुसै दी क्या डेट होई गेदी होंदी ओह् दवाई बी उनें गरीबें गी देई ओड़दे की जाओ बाह्रा टेस्ट कराई आवेओ ते अस्ताल दे अंदर कोई टेस्ट नेईं करदे बड़े एह् होंदा कि दिक्खने गी औंदा कि जेह्के मरीज बाह्र भेजदे कि तुस बाहरा टैस्ट कराई आवेओ अंदर जेह्का ओह् टेस्ट नेईं करदे उ'नेंगी पता की बाह्र उस टेस्ट दी इन्नी फीस लैनी ते इक्क स्हाबै दा ओह् करप्शन गै इक्क स्हाबै दा ते दवाई जेह्की डाक्टर लिखदे ओह् आखदे फलानी फलानी दकानें परा दवाई लैओ उनें पैह्लें इक्क दूए कन्नै ते उ'नें पैह्लें गल्ल कीती दी होंदी की में इन्ने मरीज भेजङ तां इन्नी दवाई दियां ते इस स्हाबै एह्बी करप्शन होआ जेह्का गरीब बंदा जेह्का ध्याड़ीदार बंदा होंदा जेह्ड़ा दूरा औंदा अपना लाज कराने गी उ'नेंगी इन्ना नेईं पता चलदा जिस दी बजह कन्नै ओह् बड़े शिकार होंदे केईं बारी अस आपूं होई जन्ने आं असेंगी बी निं पता चलदा बिंद हारा किश बुखार होऐ ते डाक्टर क्या दवाइयां लिखी देई ओड़दा असेंगी नेईं पता चलदा कि जेह्का बंदा होंदा उसी नेईं पता चलदा कि डाक्टर केह् करा दा केह् नेईं ते अगर डाक्टरै गी कोई निक्की नेहीं चलो कोई बुखार गै आया होग ते बुखारै आस्तै ओह् पंज छे दवाइयां लिखी देई ओड़दा जिस कन्नै क्या दवाइयां बिकी जान ते क्या फायदा होई जा एह् सारा किश इयै करदे हे प्राईवेट जेह्के बड्डे बड्डे डाक्टर होंदे एह् ते मरीजें गी दिक्खदे निं हैन अस्ताल आह्नियै इंदा एह् अपना गै धंधा खोह्ले दा कि उनें जेह्का ऐ छड़ा बाहर अपने खोह्ले् दे छड़ा ओह्बी अस्पतालें निं उत्थै दस्सना अंदर कोई बी नेईं